ॿ हज़ार ॾह सौरहां सौ सत्रहं ॿारहं सौ वीह हिक लख पंजाह हज़ार चारि लख ॿावीह हज़ार ॿ सौ ॿारहं